دہلی میں بہت سی کمپنیاں تحقیق اور ترقی پر سرمایہ کاری کرتی ہے آئی آئی ٹی دہلی اور دہلی یونیورسٹی جیسے ادارے صنعت انڈسٹری کے ساتھ مل کر نئی ٹیکنالوجی اور ایجادات پر کام کرتے ہیں دہلی این سی آر علاقہ ایک مضبوط اسٹارٹپ ایکو سسٹم رکھتا ہے جس میں نئے آئیڈیاز اور بزنس ماڈلس کو ترجیح دی جاتی ہے سرکار کی طرف سے اسٹارٹپ انڈیا اور میک ان انڈیا جیسی اسکیمیں بھی مددگار ہیں دہلی میں پیٹنٹ اور ٹریک مارکس کے دفتر موجود ہیں جو ذہنی ملکیت کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں کاروباری افراد اور اپنے ایجادات کو رجسٹر کرانے کی سہولت میسر ہے دہلی میں بہت سے اکیوبیشن سینٹر ہے جو نئی سوچ اور تخلییقی صلاحیتوں کو عملی شکل دینے میں مدد کرتے ہیں ان ہبس میں میٹرشپ فنڈنگ اور ٹریننگ جیسے ضروری وسائل مہیا کرائے جاتے ہیں